जोंनि क'क्राझार ओनसोलाव बिदिनो सासे दङ अनजालु ब्रह्म होननाय बियो बेना अनलाइन बिजनेस अनलाइन फालांगि आरोखि बियाव बियो वेबसायट दङ बिना बियो बर' हारिमुनि गानग्रा जोमग्रा फोरखो फानो जेरै दख'ना आर'नाय गामसा बेफोर सादोर बिदिखौ फानो ज' गिदिरानो जाबाय किन्थु थावनावल' सिनायो एफा गिदिरबो जायाखै जे बयबो हल आसामा सिनायथ'आखै किन्थु क'क्राझार ओनसोलाव सिनायो थ' बिदिनो माने हारसिंयैथ' खुल माबा जोबनो हायाखै बियो एसे गभारमेन्थ निफ्राय हेफाजाब होनाय मोनदों जेरै फिसा फिसौ अनट्रफेनर्स फोरखौ गभारमेन्थ फ्रा हेल्फ खालामो जेरै इनकिउबेसन होननाय मोनसे माबा दङ सोदोब दङ बेयाव गभारमेन्थ फ्रा गावसिनि साफर्थ होयो खि नोंनि नोंनि साननाया बेसेबां फथेनथिएल दङ बिजों बिसोरो हेफाजाब होगोन जुदि नोंनि थाखाय हा नागेरना होगोन नों बेयाव गावनि वेर हाउस फोर खुलिनो हायोब्ला ओमफ्राय नोंनि थाखाय फैसाफोर केफिथेल माबाना होगोन केलकुलेथ खालामना होगोन बिदिनो ओमफ्राय बिदि खालायनानै बियो देरबायानो बिदि माबायाव क'क्राझाराव सिनायनाय बिदि माबाफ्रा बिनि बस्थुफ्रा दखानफ्राव मोननाय जायो बिदिनो